एक सम्प्रति मोबाइल फोनके कतेक आवश्यकता अछि पहिने मोबाइल फोन नहि छल तऽ एक पत्र भेजबामे एक सप्ताह कमसँ कम लगैत छल लेकिन फोन स्मार्ट फोनके अएलासँ नहि बातचीत करबामे दिक्कत होइत अछि नहि टिकट लेबामे दिक्कत होइत अछि नहि होटल बुकिङ्ग करबामे दिक्कत होइत अछि नहि बैन्किङ्ग बैन्किङ्ग सुविधा लेबऽ मे दिक्कत होइत अछि नहि कोनो दोकानसँ सामान खरीदबामे दिक्कत होइत अछि अनेक प्रकारके सुविधा ई स्मार्ट फोनसँ सम्प्रति भऽ गेल अछि